मोदी जी नमस्ते हाँ हाँ हम योगा एक पहले शुरू में आधा एक घंटा करते हैं और मन स्थिर नहीं रहता है फिर धीरे धीरे मन को रोकते हैं और सांस देने में कई प्रकार के योगा है सांस लेते हैं नाक से करते हैं दिमाग के तंदुरुस्ती के लिए और अपने शरीर के बॉडी के लिए और योगा करते करते जब मन स्थिर होता है तो भगवान को भी भक्ति भगवत भक्ति के लिए भी होती है और समय समय से योगा करते है हम लोग अपने शरीर के बॉडी के स्फूर्ति कर के कुशन अच्छा करते हैं भगवान का ध्यान करते हैं योगा से हम लोग के बॉडी पर स्ट्रॉंग होता है आँख की रोशनी बढ़ती है शरीर से भी बहुत से रोग भाग जाते हैं ध्यान करते करते मन लगने लगता है योगा करते करते तो हम लोग अच्छे तरह से करते हैं उस समय से करके अपने शरीर को अच्छा बनाते हैं और ईश्वर भक्ति में भी ध्यान करते हैं दिमाग और आँख हाथ पैर सब स्ट्रॉंग हो जाता है अच्छा काम करने में पहले कठिनाई आती है फिर धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है योगा से हमें बहुत फ़ायदा है भूख मरने लगती है शरीर का रोशनी लगती है पूरे अंग अच्छे अच्छे से लगने लगते हैं चेहरा पर छाइयाँ नहीं आती हैं सब कुछ करने से ध्यान भजन सब अच्छा होने लगता है और मन बढ़ने लगता है कोई शुरू में थोड़ा सा ध्यान में कठिनाई आती है फिर अच्छे से होने लगता है योगा से हम लोग को बहुत फ़ायदा है जब घर में दवा दारू नहीं ज़्यादा होता है शरीर से एकदम खो स्फूर्ति रहती है योगा से हमें बहुत फ़ायदा है योगा करने में कोई दिक्कत परेशानी लोग को शुरू में नहीं लगती हैं योगा से हमें बहुत कुछ लाभ है और आगे लाभ रहेगा अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती है हम लोग को पूजा पाठ आस्था में मन न लगे योगा से और बढ़ता जाता है भगवान भक्ति आती है हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ही आप योजना चलाएं हम लोग को अच्छे से ध्यान में रखते रहें हम लोग का हाथ पैर आँख सब सब कुछ योगा करने से सही है सांस लेने में कोई प्रॉब्लेम नहीं है और करते करते हम लोग मन को और बढ़ाते जाते हैं कि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें कि हमारे सारे आने वाले भविष्य में हम लोग के शरीर पर कोई दिक्कत परेशानी ना और अच्छा से करें इसमें शरीर की बॉडी को चमका दे पूजा पाठ में भी मन लगे भागे मन को चित रखें चित रहेगा तो सब काम अच्छा से रहेगा और अच्छा से रहेगा तो मन भी अच्छा से रहेगा तो घर में भी काम अच्छा से होगा शरीर भी अच्छा से रहेगा हम लोग के लिए आप बहुत कुछ कर रहें हैं धन्यवाद